بائک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے سب سے بڑی چیلنجزس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سڑکیں خراب ہوتی ہیں خاص طور پہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں بارش کے موسم میں تو بہت سڑکوں کا حال بہت خراب ہو جاتا ہے تنگ سڑکیں خراب سڑکیں جو ہے سلائڈنگ اور جانوروں وغیرہ سے نمٹتے ہوئے ہمیں بائک چلانا پڑتا ہے ٹرافک سے نمٹتے ہوئے ہمیں بائک کو چلانا پڑتا ہے بریک کو دیکھ کر نکلنا پڑتا ہے گھر سے پٹرول ہے یا نہیں دیکھنا پڑتا ہے ہیلمیٹ لگا کر اپنی حفاظت کرتے ہوئے بائک چلانا بہت ضروری ہے اور ہر موسم میں الگ الگ قسم کے پریشانیاں آتے ہیں بائک میں ہوا زیادہ چلنے سے بھی بائک چلانے میں بہت دشواریاں ہوتی ہیں پانی پڑنے سے سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں اور اس سے تو بہت زیادہ گڈھے ہو جاتے ہیں ہر گلی میں کھڈے روڈ پر کھڈے ہو جاتے ہیں ٹرافک کا بھی حال بہت خراب ہے یہاں